बै मा फंबाय औ दे खबरा माबा खोनादोंलै नोंखौ माने हाखौ बन्दक होगोन बायदि खोनादोंलै

अ नंगौब्रा नंगौ

नेटा नोंना नांदोना नाङाखै ए थारमाने नोंखौ माने हा बन्दक होगोन होननाय खोनादों आङो मानसिफोरनिफ्राय दा नोंथाङा नोंथाङालाय हाखौलाय मा कारनाव ओंखारना बन्दक होनो नागिरदों अ दे बे औ औ औ दे ओमफ्राय बै बि बिनि थाखायनो होनो नागिरदों आरो ना आस्सा दा होयोब्ला अ बे पास बिगायावलाय नोंलाय बेसांथो लुगैदों दामखौलाय अ अ दा एफा बुरजा होनानै नों देनां आंनो सुख'नो हागोनसै बियो हायोब्लालाय अ

दे होमब्लालाय आं लामारगोन दै आं रायज्लायहैगोन नों रावनोबो होनाङा दै होमब्लालाय गाबोन बेलासियाव थांसै दै रायज्लायनो बिगासेयाव बिस हाजार अ दे दे जागोन दे आं फैसायाबो दलिनफोरखौ नों होग्रायासो बायनांगोब्रा दलिनखौलाय औ औ दे होमब्लालाय गामोन थांना रायज्लायहैनोसै ओमफ्राय दोन्थ'लायनोसै नङा होमब्ला आंहाबो बेलेक खामानि दं